چکنائی والے برتن دھونے کے لئے میں ان میں ایک لیمو کا رس نکالنے کے بعد جو اس کا نیچے کا کور بچتا ہے وہ اس میں وہ ڈال کے اور اس میں آدھا چمچہ واشنگ پاؤڈر ڈال کے اکثر برتن کو ابالنے کے لئے رکھ دیتی ہوں پانی پانی بھر کے اور وہ جب ابل جاتا ہے تو چار پانچ منٹ ابلنے دیتی ہوں پھر زیادہ تر چکنائی تو خود بخود ہی نکل جاتی ہے نکل جاتی ہے اس کے بعد جو ہے تو پھر میں اسے نارملی اگر تھوڑی بہت جو رہ جاتی ہے وہ اسکربر سے کلین کر لیتی ہوں اور گرم پانی سے واش کر لیتی ہوں اور اگر تب تب بھی نہ نکلے تو ایک بار اور پھر میں نارمل جو اسکاچ برائٹ یا ایسا کچھ اسکربر ہوتا ہے صابن سے اپنے یا ڈش واشر ڈش واش لکوٹ سے وہ ایک بار اور کلین کر لیتی ہوں اور ہاں چکنائی والے برتنوں کو میں دھونے کے لئے زیادہ تر گرم پانی کا استعمال کرتی ہوں تاکہ وہ آسانی سے نکل جائے اور اس کے بعد اسے کپڑے سے پوچھ لینے کے بعد اسے رکھ دیتی ہوں